हेलो अहाँके फर्नीचरके दोकान यए की लैतियै सामानसभ इएह पलङ्ग दीवान पलङ्ग लकड़ीवला अनबा अनबारीसभ होइ छै लकड़ीवला सेहो लैतियै सोफा लैतियै कुर्सी कुर्सी कुर्सीसभ टेबुलसभ आ ओसभ चीज जे लेतियै सेट लागल अलना ओ मतलब ओहिमे कोन लकड़ी अहाँकेँ यए कतेक पैसा कोन चीजके लै छियै सेहोसभ हमरा बता देब तखने ने हम जायब हँ तऽ नहि तऽ हमरा दाम बतबू ने अहाँ ओहि मेलमे जे कोन मेलके कतेक दाम यए तऽ ओहि मोताबिक हम सोचि लेब अहाँकेँ एखने कहि देब आ हम आयब काल्हि हँ हँ हँ से तऽ हम सुनैत रहियै दोकानके नाम ताहि दुआरे अहाँ पता लगा कऽ अहाँकेँ फोन कयने छी सामान जे हम मानि लिअ लेबै तऽ ओकर तऽ जे पैसा देबै देबे करबै जे हेतै आ पसन्द जे हेतै से हम लेबै ओकर पैसा तऽ हम देबे ने करबै आ सामान जे हम आनबै घरपर तऽ घरपर आनबै तऽ ओकर सुविधा अहाँ दै छियै मतलब पहुँचाबयके काल्हि आयब हम